हाँ मैं एक बायकर के रूप में मुझे काफ़ी चुनौतियाँ आईं क्योंकि मैं एक बार राइडिंग के लिए निकल गया तो मुझे एक जंगल में बारिस हो गई यातायात खराब था ट्रैफिक में फँसते फँसते मैं जंगल पहुँच गया उससे ट्रैफिक से निकल के तो जंगल में बारिश होने लग गई सड़क भी उबड़ खाबड़ थी और जंगल में जंगली जानवर भी थे तो मैं चलता रहा तो सामने एक जानवर आ गया तो मैंने मेरे पास एक लाइट जलाने का लुक्का था जो मैं जलाया और उससे जानवर को भगाया फिर मैं उसको जला कर धीरे धीरे धीरे धीरे सड़क जंगल को पार किया सड़क की भी काफ़ी खराब थी जिससे मैं बहुत ही धीरे चला उबड़ खाबड़ गड्ढे थे मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा